मैंने बायर कटर प्लास खरीदा जिसमें कुछ दिनों के बाद में उसमें जंग आ गई उसकी रबड़ भी कटने लगी थी जिससे करेंट आने का डर है और जो है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है जंग जल्दी आ जाती है उसमें जिससे बार नहीं काट सकते और रबड़ भी जल्दी कट जाती है जंग आने से वो हार्ड भी हो जाता है उसमें ऑयल वॉयल डालना पड़ता है तमाम परेशानियाँ सी आती हैं उसमें बार कटर वो मेरे हिसाब से बार कटर ठीक नहीं है बार काटने के लिए प्लास ज्यादा ठीक समझ में नहीं आया और उसमें जो है करंट लगने का ज्यादा डर रहता है रबड़ कटने से भी करंट आ सकता है हाथों में जिससे झटका लग सकता है और झटका लगने से शरीर में कोई विशेष नुकसान पहुंच सकता है बार कटर में कई कमियाँ भी आ जाती हैं जल्दी जल्दी जाम भी होने लगता है जिसे चलाए जाने के लिए तेल वेल डालो तमाम परेशानियां खड़ी होती हैं बार इसलिए मेरे हिसाब से बार काटने के लिए ठीक नहीं है